हांवें तुमकां दोना पाउला तें ताळगांव पावोवपाक सांगिल्लें न्हय आतां तुमी म्हाका पणजे मार्केट ते बस स्टँड मेरेन पावोवूंक शकता